पिछला किछु वर्षसँ भारतमे मनोरञ्जनक लेल सिनेमा उद्योगके विकास खूब भेल देशक बहुतायत लोक अपन मनोरञ्जनमे सिनेमा देखैत छथि सामाजिक आ पारिवारिक चित्रणवला सिनेमा लोक बेसी पसन्द करैत छथि आब तऽ मातृभाषा मैथिली भोजपुरी आर आर कतेक भाषामे सिनेमाक निर्माण होमय लागल ई निश्चित रूपसँ एहि उद्योगके विकासकेँ दर्शा रहलए